मेरे राय में छोटे बच्चों को स्कूल में जब शिक्षक जो योगा करवाते हैं उस योगा से बच्चों के शरीर में जो फुर्ती बनी रहती है अगर वह अगर वह लगातार उसी योगा को उम्र के बढ़ते क्रम में करते हैं तो उनके शरीर के जो भी हाथ पैर की नसें होती है वह सही रहती हैं उनके शरीर में खून का संचार सही बना रहता है उनको कभी भी थकान महसूस नहीं होती है उम्र के चलते उनको कभी भी हाथ पैरों में दर्द नहीं होता है और उनकी जो सेहत रहती है वह हमेशा बनी रहती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस हिसाब से जो उनको रे जो उनको उपचार चाहिए वह डॉक वह डॉक्टर की सहायता से वह उपचार लेते हैं जिससे वह हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं और उन्हें उम्र के चलते का जो भी असर होता है वह उनके शरीर में नहीं होता है और वह हमेसा फिट एन फाइन रहते हैं और अपने दिनचर्या के कार्य वह आराम से कर लेते जिसमें उनका कोई दिक्कत या तकलीफ़ नहीं हो